ویسے تو میں نے زندگی میں کافی کارنامے کیے ہیں اور کافی چیزیں حاصل کری ہیں جس پہ مجھے قابل فخر کرنا چاہیے لیکن میں نے زندگی میں ایک ایسا کارنامہ کیا ہے جس پہ حقیقتاً مجھے بہت زیادہ فخر ہے میں نے اپنی پڑھائی علی گڑھ میں ہی رہ کر کری تھی لیکن ہائر اسٹڈی کو لے کر میرا ماننا تھا کہ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گا لیکن جب میں نے معلوم کرا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر اینٹرنس دینا پڑتا ہے تو میں نے دل و جان لگا کر کئی دنوں تک انٹرنس کی تیاری کری اور میرا آخرکار ایڈمیشن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہو ہی گیا یہ میری زندگی کا سب سے فخر کرنے والا دن تھا جب میں نے اپنے ابو کو بتایا کہ میرا ایڈمیشن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہو گیا ہے جب میں علی گڑھ آیا تو میں نے یہاں کا سیٹنری گیٹ یہاں کا سر سید ساؤتھ ہال یہاں کا اسٹریچی ہال اور دوسرے مقامات کو دیکھا اور بہت فخر محسوس کرا